میں نے جب بی سی ایس میں ایڈمیشن لیا تو میرے ڈیڈ نے مجھے کمپیوٹر لا کر دیا وہ میرا بہت اچھا کمپیوٹر تھا اس میں سب ورکنگ بہت اچھی ہوتی تھی کوڈنگ وغیرہ بھی اس میں رن ہو جاتی تھی وہ بہت ٹائم تک بہت اچھا چلتا تھا اس میں ریم بھی بہت اچھی تھی کیپسٹی کمپیوٹر کی بہت اچھی تھی اور کمپیوٹر بہترین کوالٹی کا تھا لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد اس کی اسٹوریج میں اسٹوریج فل ہونے لگا تو مجھے اس کا اسٹوریج کیپسٹی کم لگنے لگی کوڈنگ میں پرابلم آ رہی تھی اوبونٹو نہیں چل رہا تھا اسی لیے مجھے اپنا ورک کرنے میں پرابلم آ رہی تھی تو مجھے وہ کمپیوٹر بیچ کر پھر لیپ ٹاپ خریدنا پڑا